हैलो जय झूलेलाल ताज़ा मेवा वारनि जो ॻाल्हायां पियो ॿुधायो कंहिंजो कमु आहे जी दादी जी जी हा जी दादी मेवा अंब खपेव दादी अंब अंब जी सीज़न किथे आहे दादी तव्हां किथे अंब पिया वठो

हापुस त त असां वटि हींअर मिलंदव तव्हांखे भले मां ईअं थो चवां दादी तव्हां केसर ट्राय कयो हिकिड़ो दफ़ो केसर ॾाढो सुठो अथव हींअर सीज़न कोन्हे त केसर सुठो मिलंदव तव्हांखे जी दादी ताज़ो ताज़ो हिकदमु ताज़ो केला में केला में इलायची वारो खपेव कि नंढिड़ो खपेव कि वॾो खपेव कहिड़ो खपेव केलो पीलो खपेव पोइ हरो खपेव कहिड़ो खपेव तव्हां ॿुधायो उहो मां तव्हांखे अघु ॿुधायांव इलायची केला पंद्रहं रुपिया अथव दादी किलो ॿ किलो जा टीह रुपिया लॻंदव हा जी दादी जैतुन खाईंदा जैतुन जैतुन हींअर अथव सुठा हिकदमु ताज़ा अथव सूफ़ सूफ़ घणो सूफ़ हिकदमु कश्मीर मां णींदा आहिनि सूफ़ हींअर हींअर अन कल ई अञा पेटी लथी आहे असांजी गाॾी लाहिराई आहे सॼी पेटियुनि जी सूफ़ में त सूफ़ तव्हांखे ॾई छॾंदासीं सौ सौ पंजवीह रुपिया ॿ किलो ॿ किलो सुठे नमूने तव्हांखे ॿधी करे ॾई छॾंदुमि केला ॿियो दादी अंब ॿ किलो हापुस हापुस अंब हा जैतुन मां खाली चवां थो हिकिड़ो दफ़ो मुंहिंजे लाइ तव्हां वठो तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻंदव ॾाढा हिकदमु ताज़ा आहिया अथव जैतुन हींअर सीज़न बि जैतुन जी अथव ऐं महज़ खाली पंद्रहं रुपिया पंद्रहं रुपिया अधु किलो अथव पंद्रहं रुपिया अधु किलो टीह रुपिया किलो अथव ॾह रुपिया पाव ॾींदोमांव तव्हां वठो हिकिड़ो दफ़ो तव्हां ख़ुशि थी वेंदा ठीकु आहे दादी अधु किलो जैतुन ॿियो सूफ़ चकू चकू वठो चकू चकू हिकदमु ताज़ा आहिया अथव

ऐं अधु किलो जैतुंन बि त चयंव अधु किलो जैतुन बि त चयंव उहो अलॻि ॿधी ॾियांव त हिन जो पैकिंग अलॻि कयांसि थो हुनजी ॿधास अलॻि थो हा चकू ॾिसंदा चकू हाणे तव्हांखे किलो किलो चकू खाली तव्हां वठो अधु किलो चकू वठो जेको तव्हांखे जीअं ठीकु लॻेव पर ॾाढो सुठो अथव हिकदमु उहो जूस वारो अथव खाईंदा त खाईंदा त ॾह दफ़ा यादि कंदा अधु किलो केसर अंब तव्हांखे साढा टे सौ रुपिया पवंदव दादी हा त सीज़न कोन्हे हींअर सीज़न सीज़न जे बिना वारा हलो तव्हांजे लाए तव्हांजे लाइ मां सौ रुपिया लॻाए ॾींदोमांव हुनखां घटि कोन थींदव हा उनखां घटि न थींदव दादी जी जी

जी जी ठीकु आहे दादी ॿियो कुझु जी बिल्कुलु त इहे मां ॿधी करे अघ जी अघ जी तव्हां टेंशन ई न खणो हिते चिंता ई काई चिंता न कयो अघ जी हा ठीकु आहे दादी ओके जय झूलेलाल